میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احیاءُالعلوم الدین یہ ایک ایسی تصنیف ہے کہ کسی علامہ نے اُس کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے کہ اگر اسلامی دنیا کی ساری کتابیں دفن کر دی جائیں اور جلا دی جائیں تو یہ ایسی کتاب ہے کہ تمام علوم و فنون کو دوبارہ اِس کتاب کو سامنے رکھ کر کے زندہ اور دوبارہ لکھا جا سکتا ہے تو اِس پر بہت بہت سے مضامین پر محیط یہ کتاب ہے اخلاقیات عبادات معاملات معاشرت کون سی ایسی چیز ہے جس پر انہوں نے بحث نہ کی ہو مثال کی طور پر انہوں نے ایک ایسی بات لکھی جو شاید اس کے پہلے میں نے کبھی نہ کہیں نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا انہوں نے جو لکھا کہ جو شادی کی کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور شادی کیوں کرنی چاہیے تو تین تو بنیادی دو وجہیں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ انسانی نسل نسل میں افزائش ہو اور دوسری یہ کہ انسان جو ہے وہ سکون حاصل کرے تیسری جو اہم وجہ انھوں نے یہ بتائی ہے کہ جو جنت میں حوریں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس حور کی جو لذت ملے گی آخرت میں اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے اللہ نے آپ کو اس اس ذائقوں کو یہاں پر ذرا سا آپ سے آشنا کرا دیا ہے اس ذائقے کی تھوڑی سی چٹنی آپ کو چٹا دی ہے تاکہ وہاں کی حور کیسی ہوگی یہاں کی حور سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں شکریہ